मूंखे त इअं लॻंदो आहे जीअं हिते डॉक्टर आहिनि सुठा बि आहिनि पर होतिरा सुठा न आहिनि की वॾी वॾी बीमारियुनि जो इलाजु करे सघनि नंढी नंढी बीमारियुनि लाइ ठीकु आहिनि जीअं सर्दी खांसी जुकाम पर कंहिंखे काई वॾी बीमारीयां काई वॾी तकलीफ़ थिए थी त ओॾा सुठा सुठा डॉक्टर हिते ना आहिनि ऐं हिते हॉस्पिटल बि घटि आहिनि जेतिरा माण्हू आहिनि हुनजे हिसाब सां जाम घटि हॉस्पिटल त अगरि हॉस्पिटलूं आहिनि त बि हुन में का का मशीनियूं अहिड़ी आहिनि जेके खपनि इलाज लाइ पर हिते हॉस्पिटल में आहिनि ई न त हुननि सभिनी इलाजनि जे लाइ माण्हुनि खे ॿिए शहर में थो वञिणो पिए या ॿिए ज़ीले में थो वञिणो पिए पंहिंजे इलाज जे लाइ हिते जाम दवाऊं बि अहिड़ियूं आहिनि जेके हिते नथी मिलनि ॿाहिरां घुराइणी थियूं पवन ऐं ॿाहिरां घुराइण जे करे ॾाढी महांगियूं थी पवन इहे दवाऊं हिन करे अगरि ॿियनि खे काई वॾी बीमारी थिए थी या काई वधीक तकलीफ़ थिए थी त उहे हिन नत हिते नथो करे सघनि हुननि खे ॿिए शहर में थो वञिणो पिए तकलीफ़ थी उथाइणी पिए ऐं बि ॻाल्हियूं हुनखे ठीकु करण लाइ हिते ॿिए नई नई मशीनियूं आणण खपनि जीअं माण्हुनि खे ॿिए शहर में वञण जी ज़रूरत न पिए ऐं जाम अहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि जीअं कि हिते दवाऊं बि न मिलंदियूं आहिनि जाम ऐं बसि